नमस्ते क्या चाहिए क्या केला हाँ कितने दो पेटी हाँ तो जी भैया हम पचास रुपये दर्जन देंगे हाँ कितने दर्जन चाहिए अरे वो पेटी बना कर देंगे हम अरे पेटी हम बना कर देंगे जितने दर्जन चाहिए वो बताईए अरे दो पेटी दो पेटी में दस दर्जन होंगे

हाँ और कुछ चाहिए अच्छा अनार कितने पाँच किलो ठीक हाँ सौ रुपये में

हाँ हाँ रुपये बाद में हो जाएगा कोई बात नहीं तो तुम ओके ले आओगे ठीक ठीक ठीक हाँ यही तो ये डलिया में लोगे कि क ऐसेय डलिया डलिया सजा करके हाँ तो फिर डलिया का खर्चा अच्छा डलिया का खर्चा अलग लगेगा अरे वो सही लग जाएगा परेशान न हो अरे जो आप लेने आओगे सुबह आओगे हाँ नौ हाँ नौ बजे के पहले मत आना ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक

हाँ भाई दुकान किए किए हैं तो कुछ बेचेंगे नहीं देंगे नहीं तो किसको देंगे का रखने के लिए थोड़ो है नहीं नहीं लड़का ऊड़का कुछ नहीं हाँ ठीक जिसको मन हो भेज देना हाँ चाहे जो आवै

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है फिर दुकान बंद कर दिया हाँ अब निकल रहे हैं दुकान बंद करके